अज्ज दे जमान्ने बड़ी रुट्टी नास होंदी पैह्ले दे जमान्ने निही होंदी ही जेह्का राती दा वेस्ट खाना होंदा ओह् अस बड्डे पैह्र यूज़ करी सकने खा मतलब होर केश बनाइयै बी खाई सकने होर किश बी बनाइयै खाई सकने आं नमीं नमीं रेसिपी बी बनाइयै खाई सके मतलब करी सकने आं देई सकने आं खलाई सकने अज्जकल दे बच्चे मतलब बाह्र दा खाना पसंद करदे घरै दा खाना नेईं करदे हैल्दी खाना जेह्दे कन्नै बाह्र दा हेल्दी मतलब बाह्र दा बाह्र दा खाना खाने कन्ने बमार होई जन्दे घरै दा रुट्टी खानी चाहिदी जेह्दे ने साढ़ी शरीर स्वस्थ रोऐ ओह्